बिजनस दी गल्ल करां तां बड़े सारे बिजनस होंदे नै जियां ऐजुकेशनल बिजनस होईये स्कूल कालेज खोलना मेडिकल बिजनस होईये कलीनिक खोलना हस्पिटल खोलना मेकअप आर्टिस़ दा होईयै बूटिक दा होईया बड़े सारे बिजनस होंदे नै जेह्ड़े इंसान करी सकदा खोली सकदा पैसे कमाई सकदा जियां की में अपने एरिया च जे दिक्खेआ जा ते लाइबरेरी खोली सकदे लाईबरेरी ऐजिकेशनल बिजनस होया लाईबरेरी च बक्खरी बक्खरी कताबां रक्खी सकने आं बक्खरे बक्खरे जेह्ड़े साढ़ें लेखक रेह् नै कवि रेह् नै उंदी कताबां रक्खी सकदे आं लोग उत्थें बैठियै पढ़ी सकदे नै जेह्ड़े बड्डे बड्डे इंट्रैंस इगज़ाम जियां नीट होईया यू पी ऐस सी होईया आई आई टी होईया इस सब चीजां इत्थें बैठियै त्यारी करी सकदे न अपनी टाईम देई सकदे न फिर मैडिकल बिज़नस च जियां कि कोई बिमारी फैलदी ऐ जां फिर जियां कि दो ज्हार उन्नी च करोनां आया हा उस टाईम पर जेह्ड़े ऐ चीजां बड़ी लिमटिड तक होईयां हा इक हद्द तक लोकें ते हस्पिटलें च जगा नी ही रेही उत्थें बैडें दी कमी होई गेई ही लोकें दवाईयें दी कमी होई गेई ही लोकें ते मैडिकल बिजनस दा ऐ जेह्ड़ा जेह्ड़ा इक मैह्त्वपूर्ण जेह्ड़ा रोल ऐ साढ़ी जिंदगी च दवाईयां रक्खी सकदे ऐं लोकें गी दवाईयां जेह्ड़े खांसी जुकाम खार किसी चाही दी होऐ जेह्ड़े दूर तक नेंई जाई सकदे हस्पताल तक नेंई जाई सकदे ओह् अपने एरियै च रेहियै गै दवाईयां जेह्ड़ियां लेई सकदे नै फिर सलाई पढ़ाई दा कम्म होईया जियां कि औरतें कुड़ियें गी बड़ा पसंद होंदा करना लेकिन अग कल दे मुड़े बी जुड़ा दे नै बट सलाई कढ़ाई दा कम्म जियां सिक्खना होए जियां किसी नै कढ़ाई जिसी कि कढ़ाई करनी पसंद होऐ जियां चिकन कढ़ी होई गेई चिकन कढ़ी अज कल बड़ी चला दी ऐ साढ़े मतलव की कुड़ियां पाना बड़ा पसंद करदियां नै कुसै चीज़ ही कढ़ाई होई गेई फिर कश्मीरी कढ़ाई होई गेई जियां मतलव सर्दियें दे कपड़ें बिच्च लोग मुट्टे कपड़े पर लोग कश्मीरी कढ़ाई करदे नै सोह्नी लगदी ऐ पाई दी एह् सब सलाई कढ़ाई दे कम्म च होई जंदा फिर ओह्दे बाद होर जेह्ड़े ऐ मेकअप आर्टिस्ट दा कम्म होईया जिसलै ब्याह् शादियां होंदियां नै ते जिसलै कुड़ियां मतलव पार्लर जंदियां च त्यार होंदियां नै ते जेह्ड़े मेकअप आर्टिस्ट होंदे नै ओह् इक इक कुड़ी दा गै पंजा पंजा सट्ठ सट्ठ जहार रपेआ लैंदियां नै ते इक बड़ा स्हेई बिजनस ऐ अगर बंदा प्रोफैशनल होऐ अपने कम्म च अच्छी तरां सिक्के दा होऐ शैल मेकअप करना जानदा होऐ ते एह् कम्म जेह्ड़ा ऐ एह् बड़े हद्द तक अच्छा ऐ और कुड़ियें गी शड्डियै अज कल मुड़े बी इस कम्म च जुड़ा दे मै मुड़े बी इन्ना शैल मेकअप करी लैंदे नै मुड़े बी मतलव दुल्हनां जेह्ड़ियां होंदियां नै लाड़ियें गी त्यार करी लैंदे नै और में अपने एरिया च दिक्केआ जाए अगर ते में सोचनी आं कि साढ़े एरियां च जेह्ड़ा ऐ ओह् ऐजुकेशन दी कमी कनेही ऐ होस्पिटल ही हैं पर इक जेह्ड़ा मोटीवेशन तांई होंदा ऐ जेह्ड़ा लोकें गी अग्गैं बड़ावा देई सकै उंदी कमी ऐ ते में इक ऐसा मतलव की लाईबरेरी खोलना चाह्नी आं जित्थें लोग आईयै पढ़ी सकन सैमिनार होन लोकें कन्नै मिली सकन उंदे बचार बगैरा जानी सकन कि उनैं अपने पढ़ाइयां कियां कीतियां नै अग्गैं कियां पुज्जे न ओह् ताकि उनेंगी अपने जेह्ड़े ऐ अपने पढ़ाई लखाई दा अपने जेह्ड़ा उंदी पढ़ाई लखाई दा जरनी ऐं उनें बड़ी हैल्प मिली सकै उनें बड़ा इस्तेमाल करी सकन उनैं चीजें गी ते मेरे आकार्डिंग ते एह् सब चीजां बी होनियां चाही दियां नै ओह्दै बाद होर बिजनसें दी अगर अस गल्ल करचै ते अपना बिजनस खोली लैओ कोई जेह्ड़ा बंदा मतलव जिस बंदे नै ग्रैजुएशन कीती दी ऐ जां जेह्ड़े इंट्रैंस दी त्यारी करा दा ते पार्ट टाईम कोई कम्म करना चांह्दा तां अपना बिजनस खोली सकदा ऐ जियां कि अज कल ते निक्के निक्के बिजनस लोकें शुरु कीते दे न जियां होईया कि नोटस बनाई बनाई लोक दिंदे नै बेचदे नै ओह् इक बड़ा अच्छा कम्म ऐ ते ओह्दै कन्नै थोआड़ी शिक्षा ऐ ओह् बी ऐनहैंस होंदी ऐ कन्नै कन्नै लोकें दी मदद करी सकदे ओ उंदे तक अपने पढ़ाई दा इक दायरा नी रैंह्दा तुस लोकें तक बी अपनी जेह्ड़ी शिक्षा ऐ ओह् पज़ाई सकदे ओ फिर बच्चा कोई चाहे ते ओह् आन लाईन कलांसां जेह्ड़ियां करोनां दे टाईम कोला चला दियां नै ऑन लाईन कलांसां यूटयूव पर जाईयै पढ़ाना फ्ही जां किसी ऐप पर जाईयै पढ़ाना ते ओह् बी इक रोज़गार दा तरीका होई सकदा इक बिज़नस दा तरीका होई सकदा ऐजुकेशन बिजनस ई ऐ बट इक बिजनस जेह्ड़ा साह्नू अग्गैं पजाई सकदा साढ़ी शिक्षा ते बदनी गै बदनी किसे होर गी बी शिक्षा प्रधान करी सकदे ओ फिर ओह्दे बाद मैडिकल होईया ते अगर किसी ने इंट्रनशिप करनी होऐ ते होस्पिटल च जाईया हस्पताल च जाईयै इंटर्नशिप करी सकदा इंटर्नशिप करी सकदा ऐ फिर एह् बी इंटर्नशिप मतलव सिक्खी सकदा ऐ कम्म अपने आस पास दे अगर कुसे बंदे गी प्रवलम होऐ किसे गी कोई तकलीफ होऐ बमार होऐ ते ओह्दी मदद करी सकदा अगर किसे दा सिर फटी जाए ते पट्टी बगैरा करी सकदा बंदा अगर किसी जुकाम खांसी होई जा ते ओह् दवाई बैरा उसी देई सकदा ते एह्दा बी जेह्ड़ा ऐ इक मैह्त्वपूर्ण ऐ साढ़ी जिंदगी दै बिच्च बिजनस दा तरीका होई सकदा ऐ फिर ओह्दै बाद अगर अपने बिजनसें दा गल्ल करां ते लोकैं फर्नीचर स्टोर होंदे पाए दे फर्नीचर स्टोरें च लोकैं फर्नीचर स्टोरैं च बैड्ड सोफा एह् सब डाईनिंग टेवल बनांदे नै होर इंसान जेह्ड़ा ऐ सब इंसान जेह्ड़ा ऐ ओह् सब जगा अपने आप गी जेह्ड़ा शामल करी सकदा अपना रोज़गार कमार सकदा ऐ इंसान दी जिंदगी गी स्पोट करने आह्ले बड़े सारे बिजनस होई सकदे नै एह् ते सिर्फ कुश बिजनस नै जेह्ड़े फिलहास मेरे दमाक च आ दे नै बट इंदे इलावा बी बड़े सारे बिजनस ऐं जेह्ड़े बंदा अपने हत्थ च लेईयै अग्गैं पुज्जी सकदा ऐ जियां अपने